جی کون

سر وہ میں نے جو ٹکٹ تھا اپنا وہ جی سرس ٹھیک ہے لیکن بٹ ایک بات سن لیے میں جی سر ٹھیک ہے جی جی جی بٹ سر میری بات تو سنیے آپ ایک بار سر میں نے ٹکٹ لیا تھا لیکن میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا وہ میرا بیگ جو تھا وہ چوری ہو گیا جس کی وجہ سے میں میرا ٹکٹ جو تھا وہ بھی اسی کے ساتھ چلا گیا

سر میں لکھوانے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے آفیسر نے مجھے پکڑ لیا اور نہ میری ایک بات بھی نہیں سنی اور انہوں نے جو ہے فائن لگانا شروع کر دیے وہ سر میں نے نہیں کیے اوکے سر بٹ سر فائن سر میں نے جان بوجھ کے تھوڑی نا کرا ہے یہ اچھا سر فائن کتنا ہے سر سر پانچ ہزار تو بہت ہو رہے ہیں سر اتنے کا تو ٹکٹ بھی نہیں تھا سر اچھا سر سر فائن دینا ہی ہے یا کچھ چائے پانی کے کر کے کر لیے سر دیکھی سر ابھی نپٹا لیے معاملے کو سر سر ابھی سر ابھی نپٹا لیے نا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں ابھی آتا ہوں میں